असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे कुझु माण्हुनि जे करे ग़लति फ़हमियूं थियूं थियनि पियूं की की सिंधी भाषा ॾाढी ख़राब आहे लेकिन सिंधी भाषा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं असां ॻाल्हाईंदा बि आहियूं अंग्रेजीअ में ॾिसो छवीह अखर आहिनि लेकिन असांजी सिंधी भाषा में ॿावीह अखर आहिनि इनखां पोइ बि असांजी सिंधी भाषा खे ख़राब था चवन कुझु माण्हू ऐं घरनि में हिंदी था ॻाल्हाइनि पिया इहो सुठो थींदो की असांजे घरनि में ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायो सिंधी शब्दनि जो यूज़ कयो असांजी सिंधी भाषा खे बढ़ावो ॾियो असांजी सिंधी भाषा जेकि आहे विलुप्त थी थींदी वञे पई इनजे करे असांजी सिंधी भाषा खे बढ़ावो ॾियो पाण में मिली जुली रहूं असांजी सिंधी भाषा ॾाढी ई सुठी आहे ऐं ॾाढी ई सुहिणी आहे इहा भाषा जेतिरी सिखंदव ओतिरी ई सुठी लॻंदी आहे पर कंहिं कारण वश कुझु माण्हू आहिनि जेके घरनि में ॿारनि खे हिंदी था सेखारनि पिया अंग्रेजी था सेखारनि पिया पढ़ाइण जे कारण इनजे कारण लेकिन असांजी सिंधी भाषा बि सिखाइणु घुरिजे घर में ॿियो न त घर में यूज़ कयो सिंधी भाषा ॻाल्हायो सिंधी भाषा चओ ॿारनि खे सेखारियो अॻिते वधायोनि उनखां पोइ उनखे वधाइण जी कोशिशि कयो इनखां पोइ सिंधी भाषा जेकि असांजी आहे उहा ॾाढी ई सरल आहे पाण में मिली जुली भाउ भेंण रहण घुरिजे इहो सुठो आहे